जी हाँ मैंने मीसो से एक चाकू ओडर किया था हाँ जो कि मुझे सही समय पर मिल गया है और जैसे चाकू मैंने ऑडर किया था वैसा ही आया है मैंने उसके एप पर जैसी क्वालिटी देखी थी जी यहाँ वैसी ही आई है ब्लेक कलर का चाकू था जो मैंने बुलवाया था ब्लेक ही आया है और जिस साइज का बुलवाया था उसी साइज का आया है मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आ जाएगा मैं इसका उपयोग अपनी रसोई में करती हूँ इस चाकू से मेरी सब्ज़ियाँ अच्छे से कट जाती हैं मुझे यह चाकू बहुत पसंद आया ये चाकू मेरी पड़ोस की आंटी को भी पसंद आया है वह भी ऐसा चाकू बुलवाना चाहती हैं क्योंकि इस चाकू से सब्ज़ियाँ अच्छी कटती हैं सही अच्छी कटती हैं और इससे हाथों में दर्द भी नहीं होता है और सही साइज की भी सब्ज़ियाँ कट जाती हैं